आं गस्ला हा गस्ला सुनाया जोंनियाथ' मोननै बोथोर थाहैबाय नङा होमब्ला जेनेबा मेसें बोथोराव जों बायजोआवनो फोराननो हायो ओमफ्राय दैज्लां बोथोराव बोथोरा दसे समनि गेजेरावनो सोलाय सोल' जानायनि थाखाय जोङो माब्लाबा अखा हाब्लाथाय जोङो सानथाम सामब्रै सप्तासेयावलागि जेनेबा जोङो न'नि भिथोराव फोराननांगौ जायो ओमफ्राय मेसें बोथोराव जोंहा बायजोआवनो फोराननाय जायो नालाय जि जोमखौ गिबियावनोथ' आं मा होनो मेइन टपिकाव फैनोसै गिबियावनो आङो जि सुनायनि सिगां जेनेबा सरनाय दैखौ आजावग्रोना लाबाय बाल्थिं बा दाबोर गंसेयाव नांगौ जखानि थाखाय दैखौ लाबाय लानानै ओमफ्राय नांगौ बायदि स्राफखौ होबाय स्राफखौ होनानै आं बिखौ मोजांहाय थारमाने गलिहोयो फेम्फोनाखौ मोजाङै ओंखारहोयो फेम्फोनाखौ मोजाङै ओंखारहोनानै मैला जानाय जि जोमफोरखौ आं बे दैयाव स्राफनि दैयाव से घन्टा बा नै घन्टानि थाखाय सोमहाबनानै दोनो सोमहाबनानै दोनोब्लाथाय जोंहा आरो मा जायो जा मैलाफोरा गुरैयैनो खारलाङो आरो इजि जायो थारमाने जायखिजाया मैला नांनायखौ जोङो हुखुमोरनो इजि जायो ओमफ्राय हुखुमोरनायनि उनाव मा खालामो जेनेबा दै सरनायजोंनो सुफिनबाय जाहाथे जोंनि जायगायाव एसे थारमाने दैया आय'नगोनां जोंनि जायगायाव माने खोब आंनि गामियाव आरो आं गुबुन जायगाखौ मख'लायला ओमफ्राय स' ओमफ्राय दै सरनायजों सुनानै मेसें बोथोरावथ' जों जिहेतु आं बुंखादोमोन दानैसो आवगोल एसे सिगाङाव बायजोआवनो फोराननो हायो जे दा दिरुं मोनसे नांबाय गोलावहाय ओमफ्राय दिरुङाव लामबाय बा दान्दायाव लामबाय बेफोरबायदिनो आरो मेसें बोथोराव जोंहा बारहावाया मा गोरान जायो नालाय दसेनो रानो आरो गस्लाया सुइटारब्लाबो बा खम्बलब्लाबो रानसाव बा बार जानायनि थाखायनो जोंहा मेसें बोथोराव खोब समनि गेजेरावनो थाब रानो ओमफ्राय जोंहा दैज्लां बोथोराव बेफोरबायदि जाया मा जायो जोंहा गस्ला जि जोमफोरा बोरैबा मेखे मेखे अनखि अनखि मोनलायनाय जायो सान्दुङाव राननाय बायदि जाया ओमफ्राय मा जायो जोंहा दैज्लां बोथोरावथ' जि जोमखौ जोङो जिहेतु गानो नालाय सानफ्रामबो गानो नालाय सुनो गोनां जाखायो फ्राय फोराननायाव जाहा एसे प्रब्लेम नुजाथियो जिहेतु जोंनाव ड्राइ मेचिन गैया नालाय ओमफ्राय जोंनाव अवासिं मेचिनबो गैया जेनेबा ओमफ्राय अ जाहा दैज्लाङाव जोङो जि जोमखौ सुनायनि थाखाय बा सि सुखांनानै फोराननायाव जोंहा एसे प्रब्लेम नुजाथियो जेंना नुजाथियो ओमफ्राय जोङो बेखौ माबोरै प्रब्लेमखौ सल्भ खालामो बेनो जाहैबाय मा न' सिङावनो फोराननांगौ जाहैयो आरो जों न' सिङाव फोरानबाय आरो जाहाथ' हिटारबो गैया नालाय जोंफोरनिया गामियारि जाहैबाय ओमफ्राय जों मा खालामो बेयाव उइथ डा हेल्प अफ फेन फेनखो जोङो जेनेबा हरसेमानि लगायना दोनबाय थाबाय फेनखो लगायनानै दोनबाय जाहा जिया रानो थारमाने जिहेतु बारआ नांबाय थाबाय जि राननायाव जों बयबो मिथियो माबा बयबो मिथिखागौ जेनेबा बयबो माने जायफोरा लेखा फरायदों बिथांमोना मिथिगौ

गांसे सि गिसिया राननोब्लाथाय जों मा सान्दुंनि भाफ ओमफ्राय आरो बारनि गोनांथि जायो बे मोननै बेसाद बे मोननै बेसादखौ लानासो जोङो गांसे सि गिसिखौ गोरानसिम सोलायहोनो हायो आरो ना स' बेबायदिनो आरो ओमफ्राय आरो दैखौ जोङो माबायदि रोखोमनि ज'खाहाय बाहायनो हायो होननाय स' बेयो मा मोनसे मोजां सोंथि जौसे जौखोन्दोआव मथामथि जोंनि साब हा साबजानाय बा लोंथावना बाहायजानाय दैयानो जाबाय अवान पारसेन्टल' अनलि अ नट अनलि अवान पारसेन्ट अबस्से बे थ्रि थ्रि पारसेन्टल' बाहायजायो जोंनिया ओमफ्राय माखासेमानिया जोङो मा होनो बाहाय जाया जायनि थाखाय जों दैखौ एसे मोजाङै बाहायनांगौ आरो जेरैहाय आखाइ सुनाय बा जि जोम सुनाय दुगैनाय माखासेमानि खामानिफोर जों थि ज'खायै बाहायोब्लाथाय जों दैखौ हा दैनि बाहायनाय ज'खाखौ जोङो ग्रोब लाखिनो हायो ओमफ्राय जिहेतु फ्राय बयबो सुबुंफोरा मिथिगौ माखासे जौखोन्दो जेनेबा सेभेन्टिथ्रि आउट अफ हान्ड्रेडयावहाय सेभेन्टिथ्रि पार्सेन्टनो मा होनो जों इखो बाहायनो हाया आरो ना इखो जों बाहायनो हाया नालाय इ ड्रिंएबोल नङा माने आमफ्राय माखासेयाथ' लैथोयाव थाबाय ओमफ्राय आरो जा बरफआव थाबाय बिदिनो आरो ओमफ्राय जों बाहायजानाय जाहैबाय मा अनलि थ्रि पार्सेन्ट अ आउट अफ हान्ड्रेडआव स' बेनि थाखायनो जों दैखौ बा थिख मोजाङै बाहायनांगौ आरो जेनेबा दुगैनायावनो हमना ला जेनेबा बाथरुमाव जेब्ला दुगैयो अब्लाथाय जोङो टेबखौ जेनेबा दुगैखांनायनि उनाव ग्रोबनो बन्द' खालामना दोननांगौ मोनसे नों जि समाव दुगैखांगोन लोगो लोगोनो बन्द' खालामना दोनोब्ला मोजां जे दैखौ थांगार होयाब्लाथाय ओमफ्राय जि सुनायनि बेलायावबो आरो ना नांगौ जखानि खोब माने मोन्दो होननानै लाब लाब साब साब बाहायनो नाङा जों दैखौ दा जों दाथ' दैया इसोरनि अननायाव दंनाया दं जुदि आरो मोनसे टाइमाव जा दैनिबो हा स्कारसिटि जायोब्लाथाय होमब्लाथाय आरो जों माखासेमानि जोंनो जोंनि माबायाव जोंनि केरेक्टारनि थाखाय माने लाब लाब साब साबनि थाखायनो जों प्रब्लेमाव गोग्लैनोबो हागौ दा बेफोरबायदि दाजाथों इसराबो दा खालामथों स' जों बेनि थाखायनो खोब हा सेफ्टिहै सलिखानाया मोजां जायो आरो स' आंनि बुंनांगौखौ बेखिनियावनो आं फोजोब्बाय